जेब्ला आं बेंथल बास स्टेन्डनिफ्राय क'क्राझार फारसे थांनो थाखाय गारि गंसे लादोंमोन बे गारि ड्राइभार आदैनाव आं क'क्राझारसिम थांनो नामा होनना सोंनायाव आदैया औ थाङो होननानै बुंदोंमोन बेनिखायनो आं बे आदैनि गारिखौ लानानै क'क्राझार फारसे मादैमोननि न'आव थांनो थाखाय थियारि जाबाय आरो आं बे आदैनि गारियावनो गाखोबाय थाङै थाङै जेब्ला आं क'क्राझार फारसे मोनहैयो एबा गारिनिफ्राय ओंखारनो नागिरो अब्ला आं आदैनाव सोंनायसै मानोना आंनाव आखाइआव फैसा गैयामोन बेनिखायनो आं अनलाइन फैसा होनो थाखाय आदैनियाव फ'न पे जि पे एटिएम एबा अनलाइन पेमेन्ट दानजायो नामा होननानै आदैनियाव सोंनायसै आदै नोंनाव फ'न पे जि पे एटिएम एबा अनलाइन पेमेन्ट दाननायनि राहालामा दङ नामा आदै होननानै अब्ला आदैया दङ होनो अब्ला आं आदैनो फैसाखौ आंनि फ'न पे एबा पेटिएमनि गेजेरजों आदैनो बे फैसाखौ अनलाइननि गेजेरजों हरनायसै आरो आदैयाबो फैनायसै आरो आं मादैमोननि न'आव थांनायसै आरो आदैयाबो गावनि न' फारसे एबा गावनि फैनांगौ फारसे गिदिंनानै फैफिनो बेबायदियैनो आं अनलाइन पेमेन्टखौ आदैनो हरनायसै एबा आंनि हरनांगौ गारि भाराखौ आदैनो फ'न पे एबा पेटिएमनि गेजेरजों आदैनो अनलाइननि गेजेरजों हरनायसै